आं हालो हांव एक यें उलयतां बूक जाय आसलो म्हाका एक क्रोप्साचो शेताळे बद्दल काणकोणचो जो आसा पळय तोच जाय आसलो म्हाका हय काणकोणच्या पिकावळीचेर जो आसा तो म्हाका एक बूक जाय आशिल्लो म्हणून हांवें तुका तुमचे कडेन येवपाक सोदतालो पळोवपाक हय आमचे शेता आमचीं काणकोणा म्हणजे खंयची चड जें पिकता हय तीं तीं थोडी म्हाका जाय आशिल्लो तो बूक म्हायती घेवपा खातीर ना काणकोणचेंच जाय आसलें म्हाका त्या तालुक्याचें चडान चड अशें होय मागीर हांव हांव फ्री आसा फाल्यां येंव काय परवां येंव आं पळोवन दवर हय हां तशें कर हय तशें जाता हय हय हय हय हय ते भशेन मागीर हांव येवन मागीर पयता मागीर तें सद्द्या दोन आसा पळय तें क्रोप्स अशें किदें आसा तें काडून दवर हय ते काडून दवर होय मागीर ती थोडी म्हायती जी आसा पळय ती मागीर ती पळयता हांव मागीर कशें आसा किदें का आसा तें बरें